हरिओम मां हींअर हिकु अ किताबु आंदी पंच तंत्र जूं आखाणियूं पंहिंजे ॾोहिटे जे लाइ त प किताबनि जो हिकु मेलो लॻल हो उतां मां उहा किताबु वरिती ऐं जॾहिं मां पंहिंजे ॾोहिटे खे उन मां आखाणियूं ॿुधाइण लॻस त मां एतिरी ख़ुशि थियस उन सां एॾी सुठी किताबु हुई की उन मां ॿारनि खे एतिरी सुठी शिक्षा पई मिले हर आखाणीअ मां छो त पंच तंत्र जी आखाणियुनि में अलॻि अलॻि झंगल जे जानवरनि खे रिलेट करे करे सां जोड़े करे आखाणियूं लिखियूं वयूं आहिनि ऐं उनमें तरह तरह जूं सिखियाऊं ॿारनि खे ॾिनियूं वयूं आहिनि त मां त चाहींदसि की ॿारनि खे मोबाइल फोनुनि तां इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तां हटाए करे ईअं इन तरह जूं किताबूं ॿारनि खे पढ़ाइजनि अलॻि अलॻि किताबूं हुजन जंहिंसा ॿार पढ़नि बि ऐं उन्हनि जो वाधारो बि थिए उन्हनि जो ज्ञान बि वधे ऐं सभ खां सुठी ॻाल्हि आहे की रांदि रांदि में आखाणियुनि आखाणियुनि में उन्हनि खे सुठे में सुठी शिक्षा मिले ताकि ॿार जीअं आहे भाई ईमानदारी आहे कंहिंखे तंगु न करिणो आहे कूड़ न ॻाल्हाइणो आहे हा न खीर जो खार पाणीअ जो पाणी इन तरह जूं जेके आखाणियूं आहिनि उहे ॿारनि खे पढ़ाइजनि त उहे अंगूर खटा आहिनि या जीअं घणीं महिनत कंदे कंदे कीअं अॻियां वधिणो आहे इन तरह जूं आखाणियूं असां ॿारनि खे ॿुधायूं त ॾाढो ई सुठो रहंदो ऐं मूंखे लॻे थो की इन तरह जूं हीअ किताबूं असांखे ॿारनि खे पढ़ाइणु खपनि